हलो हाँ राकेश जी बोल रहे हैं हाँ तो हम आफिस में ही बिजली ओजली बनाना चाहते हैं तो सुने हैं आप बहुत अच्छा बनाते हैं बढ़िया से करते हैं प्रधान के घर में लगाए थे सुना था वो बहुत बढ़िया है इसलिए हम सोचे कि आपसे बनाया लाइट खूब अच्छे से लगवाना है बिजली ओजली बढ़िया करवानी है तो आप बनाते हैं

अरे वही चकापुर महाराजगंज भदोही जिले आफिस कितनी बड़ी है है आठ दस रूम का थोड़ा अच्छे से बिजली ओजली मतलब रंग बिरंगा अच्छा से लगवाना है बढ़िया से रिपेरिंग करवाना है तो नए तरीके से आप कर लेते हैं ना कहिए आएंगे बनाने के लिए अरे यही आपको टाइम होगा ये कि आप इसको बढ़िया से मरम्मत करा दें बढ़िया तार बत्ती सब अच्छे से लगवा दीजिए आप आपका नाम बहुत सुने हैं बहुत अच्छे से काम करते हैं कर लेते हैं काम हो जाएगा कब जब अच्छे से लगा देंगे ना कुल में बढ़िया से सजावटी हो जाएगा आफिस का बढ़िया सब कुछ टूटा फूटा है अच्छे से यहाँ सब करना है

आप तो बड़े अच्छे से लगाए हैं प्रधान के घर में बहुत खूब सुंदर लग रहा है देखने के लिए हाँ तो बहुत सुंदर लग रहा है तो वैसे खूब खूब सुंदर से हमारे आफिस में भी लगा दीजिए देखने में जैसे खूब सुंदर लगे अच्छा लगे चार लोग देखें तो वहाँ कहे कि हाँ लगा है बढ़िया लग रहा है देखने में खूबसूरत लग रहा है वही तरा चाहते हैं हम कि हमारे भी आफिस में अच्छा सा लग जाए देखने में भी बढ़िया लगे ठीक है तब लगवा दीजिएगा भुलाइएगा नहीं

हाँ तो डिजाइनें में तो चाह रहा है बढ़िया से खूब देखने में जैसे अच्छा लगे डिजाइन